मेरे ज़िले में पूजा स्थल तो वैसे कई सारे हैं यहाँ पर कुछ परंपराएं भी हैं जो त्यौहारों के टाइम पर समुदाय अपनी पहचान की थ्रू योगदान करते हैं मतलब कि जैसे कि सांस्कृतिक परंपरा या कुछ त्यौहार या कुछ समुदाय जो रहते हैं वाे अपनी पहचान या अपना इतिहास इन्हीं त्यौहारों के थ्रू एक साथ मिल कर बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं जैसे कि दशहरा या उज्जैन का कुंभ मेला या कोई फ़िल्म फ़ेस्टिंवल हो गया है इन सभी को सभी लोग मिल कर मनाते हैं और साथ ही भोपाल ज़िले में ऐसे जैसे दशहरा है दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना जाता है तो दशहरा का त्यौहार सभी धर्म के लोग वे मिल कर मनाते हें भले ही वो कोई एक धर्म का हो ही भले ही उसको हिन्दू धर्म का कहा जाता है लेकिन उसको हिन्दू और बाक़ी धर्म वाले मिल कर मनाते हे उस में रावन को जलाते हैं और सात ही उज्जैन का जो कुंभ मेला है सभी लोग वहाँ पर भी एक साथ नहाने के लिए भी जाते हें कि वो लोग नहा सकें और उनके सारे पाप धुल जाए आदि